हम लोग पहले जब छोटे छोटे थे घर में तो खुब पक्षियाँ आती थी तो जब पक्षियाँ आए तो वह जैसे पहले बचपन में छोटे थे तो उनको जब आ जाए आँगन में बैठ जाएँ तो उनको हम पकड़ने के लिए दौड़ते थे लेकिन वह फुर्र से उड़ जाती थी तब धीरे धीरे माता जी ने यह कहा कि बेटा यह पक्षी है इनको पहले कुछ खिलाया जाता है तब यह खाने के उससे आएँगी तब यह धीरे धीरे आने लगेंगी तुम्हारे पास जब इनको कुछ खिलाओगे तभी यह आएँगी फिर हम लोग अपने आँगन में जैसे पक्षी बैठ जाएँ छत के ऊपर तो हम लोग घर से जाकर ढूँढ ढाँड़ कर कहीं गेहूँ उठा लाए कहीं चावल मिल जाए तो चावल उठा लाए और पहले कूदै होए काकुन होए यह सब घर में होती थी तो जो भी आनाज मिल जाता था तो उसको आँगन में चिड़ियों को दिखा कर यों यों फेकें तो धीरे धीरे डरते डरते वह आँगन में आवैं और जब हम लोग बढ़ने की कोशिश करें तो वह फिर उड़ जाएँ तब हम लोग फिर उनको जो है दाना और यह करके धीरे धीरे ये समस्या आ गई कि वह धीरे धीरे इतना वह हो गई कि पहले पहले दो चार कबूतर आए उनको दाना वाना देने लगे तो वह आए उड़ जाए फिर दाना दें फिर आए फिर उड़ जाए फिर दाना दें आए धीरे धीरे यह करते कई महीने तक हम लोगों ने यह प्रयास किया कि कोई जतन से यह सब पक्षी हमारे पास आ जाए तो तो इनको पकड़ें और बड़े प्यारे लगते थे तो जब पहले कहीं छोटी चिड़िया आती थी वह फुर्र फुड़ उड़ जाती थी लेकिन पता नहीं हमारे यहाँ गाँव में एक लाला लोग रहते थे वह कबूतर बहुत पालते थे तो उनके कबूतर कभी कभी वह उड़ कर और आ जाए हमारे भी छत पर बैठ जाए तो जब वह हमारे छत पर बैठ जाएँ तो वह कबूतर थे तो उनको धीरे धीरे हम दाना डालें तो वह पहले तो नहीं मन करें आने का लेकिन धीरे धीरे वह डेली आने लगे हम डेली उनको दाना यह सब देने लगे तो धीरे धीरे कबूतर आए दाना चुने हम जाएँ तो वह उड़े नहीं दाना चुनते रहे धीरे धीरे करके वह कबूतर जो है तो हम लोगों के पास भी आ जाएँ जाएँ तो चुपके से पकड़ लें जैसे जो आ रहे हैं अ उनके साथ में उड़ उड़ कर और सब जो पालतू हैं वह तो आते थे पालतू के अलावा वह उड़ उड़ कर लावैं तो वह पालतू वाले तो आ जाएँ लेकिन जो उड़ उड़ कर आते थे वह हम लोगों के पास न आवैं तो हम लोगों ने कई महीने तक यह सब प्रयास करते रहे कि कोई जतन से यह भी आ जाएँ पकड़ने वह पक्षी इतना बढ़िया था तो हम लोग उसको पकड़ें पकड़ कर जब पकड़ लें तो उनको पिंजरे में बंद करें उनको खाना उनको पानी उनको उनकी यह सब व्यवस्था करें कि यह सब पक्षी हैं इनको खिलाने से बहुत बड़ी पुण्य मिलती है यह सब माता जी कहा करती थी कि पक्षियों को है पक्षियों को मारा नहीं जाता है पक्षियों को जितना खिलाओ यह तो जीव हैं जीव की रक्षा करना बहुत ज़रूरी होता है जब आप जभी से जीव की रक्षा करोगे खाना दाना करोगे तो जब एक पक्षी उसको खाना दाना करते हो तुम्हारे पास आ जाता है तो वैसे हर आदमी तो सबसे पहले हम लोगों को घर में ट्रेनिंग यही दी जाती थी कि सबसे पहले पक्षियों को जब अपने कब्जे में करने का प्रयास तुम बच्चे हो कर रहे हो तो इसी तरीके से कोई भी चीज़ है अगर उसका प्रयास करोगे उसका कर्त्तव्य करोगे तो वह तुमको ज़रूर मिलेगा ज़रूर तुम्हारे पास आएगा इसी वजह से हम लोग और कोई चिड़िया नहीं लेकिन कबूतर एक ऐसी चिड़िया थी उसको हम लोगों ने ऐसे ही करके खूब कई महीने तक यह सब कार्यक्रम हम लोग करते रहे धीरे धीरे करके वह बहुत दिनों बाद कबूतर जो है तो फिर हम लोगों से कहीं भागता नहीं था आराम से दाना डालें और लगावैं तब आराम से वह आ जाए ऐसे तोता एक पक्षी बहुत वह बहुत अच्छा लगता था तो उस तोते को भी हम लोग ऐसे करते थे कि दाना डाल डाल कर अ उसको आ जाए जब हिला ले तब उसको अपने पिंजड़े में बंद कर लें फिर उसको बंद करके उसकी सब पूरी सेवा करें